खेलमे महिला के भी बहुत अहम योगदान छै अभी भारतके रिप्रजेंट कए रहल छै काफी महिला आओर वुमेन्स टी ट्वेंटी लीग बहुत तरहके लीग होइ छै जे जैमे महिलाके मौका मिलय छै खेलयके आओर उ बेहतर प्रदर्शन कए कऽ दखाबय छै अभी भारतके हालहीमे टीम बनलयहँ महिलाके जैमे मिताली राज कप्तान छै आओर काफी अच्छा बैट्समैन छै स्मृति मन्दना जकर कड़क कवर ड्राइव दखयके बाद विराट कोहलीके याद आबि जाइ छै आओर राधा यादव जकर बॉलिंग दखयके लिअ बहुत अच्छा बॉलिंग करय छै दीप्ति शर्मा ऑलराउण्डर भारत भारतीय टीममे बहुत अच्छा महिला क्रिकेट टीम छै आओर किछु ग्रा ग्रामिण परिवेशमे आबयके बाद महिला सभके जे दर्जा मिलना चाही ओ दर्जा नहि मिलय छै ओकरा आगा बढ़बयके लिये क्रिकेट खेलना चाही फुटबॉल खेलना चाही आओर खेलमे ओकरा आगा बढ़ेना चाही लेकिन छोटा सोचके कारण महिला सभके आगा नहि बढ़य लए दै लए चाहय छै किछु किछु आदमी मगर ई सभचीज पर सुधार होना चाही आओर कोनो भी खेलमे जतबय पुरुषके योगदान होइ छै ओतना महिलाके योगदान भी होना चाही जैसँ देश आओर समाज सभ बदलतइ आओर धीरे धीरे ई चेन्जेज हमसभ देख रहल छियै जैमे अभी बी सी सी आइ के द्वारा एक टूर्नामेंटके आयोजन कर कयल गेलय रऽ डब्लू सी सी वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियनशिप जैमे महिला सभके अच्छा प्रदर्शन रहलइ आओर देखके मोन खुश भए जाइ छै जेना आइ पी एल करय लए जाइ छै इण्डियन प्रिमियर लीग वएह प्रकार डब्लू पी एल भी ई सालसँ शुरू भेलय हँ जकर फुल फॉर्म छियै वुमेंस प्रीमियम प्रीमियम लीग जैमे अइ बेरके चैम्पियन मुम्बइ इण्डियंस रहलइ आओर सभ टीम अच्छा प्रदर्शन कयलकइ शुरूसँ लेकऽ लए कऽ लास्ट तक हमसभ ई मैच दखलहुँ आओर बहुत अच्छा हमरा सभके देखकऽ ई मैच जैमे महिला सभके सम्मानके नजरसँ देखल जाइत रहय आओर उ सभ सम्मान लायक काम भी कयलकइ काफी अच्छा प्रदर्शन कयलकइ जे देखकऽ ग्रामीण परिवेशके माहौलमे भी चेन्जेस धीरे धीरे आयल जाइ छै आओर इधरके भी महिला सभ डेवलप भेल जाइ छै